अलॻि अलॻि भाषाउनि में अलॻि अलॻि गाना गीत भॼन गाया वेंदा आहिनि जीअं त ॾिसो वञे पंजाबियुनि जी गीतनि में वधीक ढोल जो प्रयोग त वधीक थींदो आहे ऐं मारवाड़ी जो ॾिसो वञे त हुन में सुर ऐं तुताड़ी ऐं शहनाइयूं जो वधीक प्रयोग थींदो आहे ऐं असांजे देश में घणेई तरह जूं भाषाऊं आहिनि उन्हनि भाषाउनि जे अंदरु अनेक क़िस्मनि जा सुर ऐं तालूं हूंदियूं आइन जीअं भाषाऊं आहिनि तहड़ियूं ई शैलियूं आहिनि हिकु गायक जॾहिं ई भॼन ऐं गानो गाईंदो आहे त हू हिन सब शैलियुनि टकनीकियूं जो इस्तमाल करे ध्यान में रखी ऐं ॻाईंदो आहे जीअं त मूंखे सिंधी भॼन ॻाइणु वधीक पसंदि आहे उन्हनि जे इलावा हर हिकु शैलियूं ताल गॾो गॾु सुर जो बि प्रयोग कंदी आहियां छोजो भॼन ॻाइणु वधीक पसंदि आहे ऐं हुननि जे मुताबिक मूंखे हिन सभु शयूं जो ध्यानु रखणु पवंदो आहे छोजो जॾहिं ई हिकु गाने में शैलियूं ऐं तकनीकुनि जो प्रयोग न हूंदो त हू हिकु सुठो भॼन कान ठही सघंदो ऐं हुननि में सूर न हूंदो त ॿुधण में बि सुठो न लॻंदो हिन करे हुन जो सुर छो प्रयोग बि सुठी तरीक़े सां करण लाइ मां हुन सां गॾो गॾु ढोलक वॼाइण बि वधीक पसंदि कंदी आहियां हिन करे हिकु भॼन सुठी तरह सुठो ठई सघंदो आहे ऐं ॿुधण में बि सुठो लॻंदो आहे हिन करे हिकु गायक हिन सब शैलियुनि जो ध्यानु रखी करे ई पंहिंजो भॼन सुठी तरीक़े सां ठाहे सघंदो आहे ऐं ठाहे सघंदो आहे